पहले के लोग जो होते थे वह भारत के धोती कुर्ता ज्यादा थे और अब के जो बच्चे होते यही जेनरेसन वो ज्यादा कर जिन्स और टी शर्ट ऊ शर्ट ये सब पहनना पसंद करते हैं पहले की पहले की औरतें घाघरा उघरा ज्यादा पहनना पसंद करती थी बट अब ऐसा नहीं है अब की ज्यादाकर लड़कियां फैशन में और ज्यादा अच्छे से कपड़ा पहनती हैं और लड़के भी ज्यादा यंग जेनरेसन के जींस उन्स और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं